हाँ खेती बारी करते है क्या चाहिए आपको हाँ सब सब्ज़ी है हाँ आलू है मटर भी है बथुआ हाँ हाँ बथुआ है और क्या चाहिए बथुआ बथुआ अभी ने उसका ज़्यादा महँगाई है थोड़ा तीस चालीस रुपये की एक के जी है पालक का भी तीस रुपये के जी है और है आलू हो गया मटर हो गया बैंगन हो गया पटल परवल हो गया टमाटर हो गया मिर्च हरा मिर्ची हो गया तो क्या क्या चाहिए वह आपको क्या क्या चाहिए सब यहाँ पर मिल जाएगा घिऊरा हो गया प्याज़ हो गया हाँ तो ब्लेट पूछिए न क्या क्या चीज़ के चाहिए वह रेट पूछिए हम बताते हैं सब्ज़ी में तो सब चीज़ का आलू अभी पच्चीस रुपये के जी है बत्थू बथुआ चालीस रुपये के जी है आपको दुकान कर रहे न होलसेलर में चाहिए हाँ तो होल हाँ तो होलसेल वाला रेट में कम लग जाएगा सब चीज़ पर कम सब सब सब्ज़ी पर कम हो जाएगा अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है वह रेट हम बता रहे आपको जो आप लेने आइए अरे आप हाँ

सस्ता माँगता है तो आपको

अभी मार्केट में आलू का रेट पच्चीस रुपये के जी चल रहा है आपको यहाँ सोलह सत्रह रुपये के जी हम आपको दे देंगे प्याज़ चल रहा है प्याज़ चल रहा है तीस रुपये के जी तो आपको हम बीस रुपये के जी यहाँ दे देंगे

परवल का भी वही वह भी पच्चीस तीस के रुपये के जी कभी चालीस रुपये पैंतीस रुपये के जी होता है वह भी आपको कम रेट में कम रेट में ही पालक चालीस रुपये के जी है तो हम आपको तीस रुपये पच्चीस रुपये के जी दे देंगे